सोशल मिडियाचेर म्हणजेच स फेसबुकाचेर इन्स्टाग्रामाचेर वॉट्सॅपाचेर हांव म्हजे फोटोज जरूर घालतां वॉट्सॅप स्टोरीज फेसबूक स्टोरीज इन्स्टा स्टोरिजाचेर हांव फोटो अपलोड करतां सो दॅट म्हज्या मोजक्या फ्रॅण्डसांक मित्रा मैत्री मैत्रिणींक ते फोटो दिसचे आनी कळचें की आयच्या दिसा कोण हांव खंय वचून आयलें कसल्यो कसल्यो गोश्टी पळयल्यो कितें कितें केलें हें सगळें कोणा बरोबर गेलें आज कोणाक मेळ्ळें हें सगळें म्हाका दुसऱ्याक कळोवपाचें आसता म्हुणून हांव म्हजो फोटो जरूर ताजेर घालतां हांव घालना जाल्यार सुद्दां म्हज्या फॅमिलींतलीं म्हजो म्हजो चलो जावं म्हजी भयण हें घालून तें तॅग करतात आचो सो दॅट म्हज्या सगळ्या फ्रॅण्डांक म्हज्या रिलेटिव्जांक दिसता की आमी कशी कशी मजा केली सो दॅट आमच्या जिणेंत कितें कितें घडटा हें दुसऱ्याक दाखोवपा खातीर सगळीं जाणां एकामेकाचे फोटो अपलोड करतात